मूंखे रांदि खेॾणु जाम वणंदो आहे सुबुह मां स्कूल वञां शाम जो अची करे ट्यूशन वञां मुंहिंजो दिमाग़ जाम ख़राबु थींदो आहे पंहिंजे दिमाग़ जी शांती लाइ मां रांदि खेॾंदी आहियां मूंखे रांदि खेॾणु जाम वणे थो मां भॼण भॼण वारी रांदि त जाम खेॾिया थी पंहिंजी साहेड़ियूं जे साथ खेॾण सां पंहिंजो दिमाग़ जाम शांति रहे थो ऐं असां खे हुन में मज़ो बि जाम अचे थो